प्रणाम भैया की हाल चाल छै अच्छा दू हजार चौबीसके चुनाव आबैवला छै आब हँ तऽ कमल छापके लेल जे छै से अइ बेर जे छै से के अजय निषाद जी के देखऽके छै सब आदमी के

हँ आर अइमे जे छै से अइ बेर जादा सँ जादा वोट जे छै से पड़बाक चाही बी जे पी के अपना सबके क्षेत्रसँ हँ तऽ ओइके लेल जे छै से जहाँ सँ जे जतौ बुझा रहल अइ जे बी जे पी के वोट नै छै ओइठमा जे छै से ओम्हर जे छै से सङ्गठन बनाउ सदस्यमे जे छै से बी जे पी के जोड़बाउ हँ बी जे पी के अगर बिहारमे बनि जाइ छै तऽ जेना अपना बिहारके एखन बहुत पिछड़ल अइ ओइके लेल जे छै से बी जे पी सबसँ बढ़आँ छियै आओर अगर बी जे पी बिहारमे सरकार बनि जायत तऽ अपना गाँव सभक जे छै से विकास जे छै से बहुत बढ़िआँ रहतै हँ तऽ अइमे जे छै से सदस्य अहाँ सबके एरियामे जे नहि बनल छथि हुनका जे छै से सदस्यता अभियान चलाउ आओर जे छै से सदस्यता अभियान चला कऽ आओर बी जे पी के जे छै से मेंबर बनाउ जे मेंबर बनाकऽ जे जादा सँ जादा वोट पोलिंग जे छै से हर बूथपर भऽ सकै पोलिंग एजेंट सही आदमीके बनबैब से जादा सँ जादा जे छै से अपना बी जे पी के वोट गिरै जे छै से अहाँके क्षेत्रमे अपन सबके नहि अइ कार्जकर्ता क्षेत्रमे जे छै से कनीक ध्यान दियौ आओर ओइमे नम्बर बनाउ बी जे पी के जे छै से वोट जोर शोर सँ होबक चाही हर बूथपर जे छै से जेम्हर जे बूथ अध्यक्ष छथिन हुनका सबसँ कंटेक्ट कऽ के जे जतेकसँ जतेक बूथ संख्यामे पर अपन कार्यकर्ता भऽ पाबै ओ जे छै से व्यवस्था कनिक जे छै से जुटाउ एक दिन जे छै से जे कतौ जे छै से मीटिंग राखू आओर सदस्य सबके जे छै ग्रामीण सबके कनिक जे छै से समझायल जाय चलू भायजी नमस्कार